आयच्या शिक्षण पद्दती विशीं तुमचीं मतां सांगात आयच्या शिक्षण पद्दती विशीं म्हाका अशें दिसता की जो भुरगो खऱ्यानीच त्या पदा खातीर असो परिपूर्ण आसा ताका तें पद मेळना आनी सगळ्यांत मुखेल कारण हाचें म्हाका अशें दिसता की ज्यो जागा एस टी ओ बी सी खातीर दवरिल्ल्यो वयता त्यो सगळ्यांत मुखेल कारण अशें म्हाका दिसता म्हजे हातून जो खंयचोय भुरगो आसा तो सारको परिपूर्ण आसा त्या विशयांत ताका तें पद मेळोंकूच जाय शिक्षणाच्या स्थळार तरी अशें रिझर्वेशन आसूंक जायना कारण हें मेन आतां खंयच्योय कोणूय समज शिक्षिका जातल्यो जाल्यार त्यो फुडें वचून आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक शिकयतल्यो आनी आमचे घडयतलीं ह्या स्थळाचेर रिझर्वेशन दवरचें न्हय ज्या कारणान सगळ्यांत बऱ्यांतल्यो बऱ्यो टिचरी फुडें सरतल्यो आनी आमचें आनी बऱ्या तरेन घडयतले अशें म्हाका आमच्या आयच्या शिक्षणीक पद्दती विशीं दिसता आनी आतां चडांत चड फावोर चल्लेले वता आयज काल डिग्रीक कांयच वेल्यू उरल्लोच ना सो ते खातीर एक अशें बरें स्ट्रिक्टशें कायदो दवरचो शिक्षणा बाबत तरी कारण शिक्षण हेंच मेन जें आमच्या गोंय जावं भारता खातीर उदरगत करून हाडटले सो म्हाका दिसता की जी आतां ही जी मुखेल मेन विशय आसा मुखेल विशय आसा हो शिक्षणाचो ताका समज अशी बऱ्या तरेन वाव मेळूंक जाय जाल्यार ही एक मुखेल गजाल आमी ध्यानांत दवरची खूब गरजेचें आसा